میں نے بننا اور سلائی کا شوق بچپن میں اپنی نانی سے حاصل کیا میری نانی کو سلائی کڑھائی اور اون سے بنائی کا بہت شوق تھا جب بھی ہم اپ ان کے گھر جاتے تو وہ کوئی نہ کوئی کپڑا سی رہی ہوتیں یا اون سے سویٹر ٹوپی یا دستانے بنا رہی ہوتیں بچپن میں مجھے رنگ برنگے دھاگے بٹن اور سلائی کے اوزار بہت پسند آتے تھے ان سب چیزوں کو دیکھنا اور چھونا مجھے بہت خوشی دیتا تھا جب میں تقریباً سات یا آٹھ سال کا تھا تو ایک دن میں نے نانی سے کہا کہ مجھے بھی یہ سب سیکھنا ہے انہوں نے سب سے پہلے مجھے سوئی میں دھاگہ ڈالنا اور بٹن لگانا سکھایا اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا کپڑا دیا جس پر میں نے سیدھی سلائی کی مشق کی شروع میں تو میری سلائیاں ٹیڑھی میڑھی ہوتی تھیں لیکن جیسے تیسے وقت گزرتا گیا میری مہارت پر بہتر ہوتی گئی بننا یعنی اون سی چیزیں بنانا میں نے تھوڑا برا تھوڑا بڑا ہونے پر سیکھا تقریباً بارہ سال کی عمر میں میری نانی نے مجھے اون سے ایک چھوٹا سا رومال بنوانا سکھایا پھر رفتہ رفتہ میں نے سویٹر مو سویٹر موزے اور شالیں بنانا سیکھا یہ کام میرے لیے صرف فخت گزارنے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ ایک تخلیقی اظہار کا وسیلہ بن گیا جب بھی میں کوئی چیز بناتا یا سیتا تو یہ احساس ہوتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کچھ مف منفرد اور کارآمد تخلیق کر رہا ہوں اس شوق میں دلچسپی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جب میں اپنی بنائی یا سلائی کی ہوئی چیزیں دوسروں کو تحفے میں دیتا تو ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا میرے گھر والے اور دوست میرے حوصلہ افزائی کرتے اور کہتے کہ میں بہت اچھی چیزیں بناتا ہوں یہ تعریفیں اور سراہنے کی الفاظ میری میری تحریک بنتے بنتے گئے دوسری بڑی تحریک میرے اندرونی سکون کی طلب تھی جب میں سلائی یا بنائی کرتا ہوں تو مجھے ذہنی سکون محسوس ہوتا ہے یہ ایک طرح سے میری تھیرپی بن چکی ہے کچھ لوگ موسیقی سن کر پرسکون ہوتے ہیں کچھ کتاب پڑھ کر اور میرے لیے سلائی اور بنائی وہ ذریعہ ہے جو مجھے زندگی کی الجھنوں سے نکال کر ایک پرسکون دنیا میں لے جاتے ہیں وقت کے ساتھ میں نے مختلف تکنیکیں سیکھیں جیسے کراس اسٹچ زگ زیگ سلائی پیچ ورک اور مشین کے ذریعے کڑھائی ان تکنیکوں نے مجھے کام میرے کام کو مزید دلکش بنا دیا میں نے یوٹیوب کتابوں اور کورس کے ذریعے سیکھنے کا عمل جاری رکھا میں ہر بار کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتا اور اس میں اپنی تخلیقی سوچ کو شامل کرتا آج میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بچپن کے شوق کو کبھی ترک ترک نہیں کیا کہ شوق میرے لیے ایک پہچان بن چکا ہے اس نے صرف مجھے ایک ایک ہنرمند انسان بنایا ہاں صرف مجھے ایک ہنر ہنرمند انسان بنایا بلکہ مجھے اعتماد صبر اور خود اعتمادی بھی دی آخر میں میں یہی کہوں گا کہ میرے پننا اور سلائی سے دلچسپی خاندانی ورثے سے شروع ہوئی لیکن وقت کے ساتھ یہ میرا جنون بن گئی میری سب سے بڑی تحریک میرے خاندان کے محبت لوگوں کی خوشی اور میرے انداز کا تخلیقی جذبہ تھا آج بھی جب میں کوئی نیا ڈیزائن بناتا ہوں یا کسی کے لیے کوئی چیز تیار کرتا ہوں تو مجھے وہی خوش محسوسی وہی خوشی محسوس ہوتی ہے جو بچپن میں اپنی نانی کے ساتھ بیٹھ کر دھاگے چنتے وقت محسوس ہوتی تھی